ट्रांसपोर्ट दी जियां गल्ल कीती जा ते ट्रांसपोर्ट मतलब मेरे ग्रांऽ ते गड्डियां निं पुज्जी पांदियां बड़ा गै मुश्कल होंदा नां बड्डी गड्डी निं पुज्जी पांदी निक्की गड्डी निं पुज्जी पांदी बड़ा गै मुश्कल होंदा जियां अ'ऊं अपनी गल्ल सनानी आं इक कि अ'ऊं नौंमी दसमीं च अ'ऊं थोह्ड़ा दूर ही मेरा स्कूल थोह्ड़ा दूर घरै कशा ते मिकी सवेरे छे बजे उट्ठियै जाना पौंदा हा उत्थें नौ बजे स्कूल लगदा हा ते कदें कदें अ'ऊं तां बी चिर होई जंदा हा मिगी उत्थें पुजदे ते कदें कदें औने गी इन्नी प्राब्लम होंदी ही अ'ऊं टयूशन बी उत्थें पढ़दी ही ते टयूशन के बाद टयूशन दे बाद जियां अ'ऊं घर आना होंदा हा में ते मिगी बड़ी प्राब्लम होई जंदी ही न्हेरा होई जंदा हा कदें कदें घरै आह्ले बी बिजी होंदे हे नेईं आई पांदे हे लैने गी ते इ'यां गै बड़ा गै मुस्कल होंदा हा तुसेंगी पता बी ऐ कि कुड़ियें गी किन्ना मुश्कल होंदा घर आने गी पैदल ओह् बी तुसेंगी जमान्ने दा बी पता गै ऐ कि'यां कुड़ियां केह् केह् होआ दा इत्थें ते जियां हून गड्डियां नेईं पुज्जी पांदियां ते कोई बमार गै होई जा घर ते केह् करना फ्ही मतलब कि'यां उसी अस्पताल पजाना अस्पताल बी ग्रांऽ कशा थोह्ड़ा दूर ऐ साढ़े ग्रांऽ कशा बड़ा गै दूर ऐ अस्पताल ते हून उसी घर डाक्टर बी नेईं आई पांदा घर कि रस्ता गै निं ऐ एह् नेहा कि गड्डियां चलन जां गड्डियां पुज्जन उत्थें रस्ते च ते बड़ा गै मुश्कल होई जंदा घर पुज्जने गी ते इ'यां गै जियां साढ़ै इक गल्ल फ्ही मेरे दमाक च आई ऐ कि साढ़े घर ब्याह् हा इक दिन ते फोन उप्पर फोन सारे बिजी हे ब्याह् फ्ही घर फोन थोह्ड़ी ना कन्नै रक्खना होंदा ते मिगी फोन करै नेईं चुक्कां अ'ऊं सारें गी फोन करां नेईं चुक्कै कोई बी ते इ'यां गै फ्ही उ'नेंगी पता निं किसने कुन्नै चुक्केआ फोन ते उ'नेंगी रस्ता गै भुल्ली दा साढ़े घर आने दा कि इ'यां रस्ते गै बड़े कंजैस्टिड कंजैस्टिड न ते केह् सनाचै

मिगी एह् रेयर गल्ल चेत्ता ऐ कि उं'दी डैथ होई गेई ओह् नेईं गै पुज्जी पाए अस्पताल ओह् बी गड्डियें पिच्छें नेईं पुज्जी पाए ते डाक्टरै गी सद्देआ डाक्टर बी नेईं पुज्जी पाए ओह् बी निं फोन चुक्कै मतलब इन्नी प्राब्लम होई असेंगी पुजदे उत्थें ते इ'यां गै बड़ी गै प्राब्लम ऐ हून जियां रस्ते हून थोह्ड़ा डैवलप होई गेआ रस्ते बनी गे हून थोह्ड़ियां गड्डियां बी चलन लगियां न घर घर गड्डियां न सारें त्रै त्रै चार चार घर घर गड्डियां रक्खी दियां हून ते बड़ा सुख होई गेदा इ'यां पैह्लें दी गल्ल सनानी आं इ'यां अ'ऊं नौमीं दसमी दी गल्ल सना निं कि अ'ऊं बड़ी गै लेट पुजदी ही उत्थें स्कूल इन्नी लेट पुजदी ही ते केह् सनां मिगी उत्थां दा बी निक्खर पौंदी ही कदें कदें ओह् घरै आह्ले बी मुश मतलब टैंशन च आई जंदे हे कि कु'त्थें गेई कुड़ी की निं आई घर ते फ्ही मेरे कोल फोन बी निं हा हून नाईनथ टैंथ च मेरे जमान्ने च ते नौमीं दसमीं मरे जनेह् कुड़ियें कश फोन निं होंदे हे मिगी ते कालेज जाइयै फोन थ्होएआ ऐ ते मतलब इन्नी मुश्कल होंदी ही कि बड़ी गै मुश्कल होंदी ही ते हून ते रोड़ बी बनी गेदा गड्डियां घर में पैह्लें बी सनाया चार चार गड्डियां ते लोकें दे इक इक घर होंदियां ते हून इक गल्ल फ्ही मिगी चेत्ता अवा दी जियां गै में इक सीन मेरै दमाकै च अवा दा बड़ा पराना सीन ऐ कि इक लोहार हा साढ़ै घर मतलब लोहार हा मतलब म्हल्लै च गै हा लोहार ओह् उन्नै कुसै दे घर किश मतलब बराती आना होना किश करना होना मिगी निं पता इन्ना चेत्ता निं ऐ कि केह् करना उन्नै साढ़े घर आना हा ते ओह् फ्ही आई नेईं हे पाए मतलब म्हल्ले च गै घर आना हा उनें फ्ही आई नेईं हे पाए ओह् क्योंकि उ'नेंगी गड्डी नेईं ही थ्होई ते ओह् रुस्सियै गे उठी अपनै घरै गी ते फ्ही उ'नेंगी मनाइयै थोह्ड़े मतलब असेंगी ते बाद च म्हल्ले आह्लें गी अस सनांदे कि बाद च पता चलेआ कि ओह् नेईं आई पाए ओह् रुस्सी गेदे न साढ़े कन्नै ते मतलब उं'दे कन्नै रुस्सी गेदे होने अस बी घरै दे गै रुस्सी दे होने साढ़ै कन्नै बी रुस्सी दे होने उंदे कन्नै बी रुट्टी दे होने ते बड़े क्लोज न अस उं'दे ते ओह् रुस्सी दे ते फ्ही उ'नेंगी ब्याह् दे बाद मनाया उ'नेंगी जाइयै ते एह् गड्डियां गल्लां कि गड्डी निं पुज्जी पाई उत्थें ते इन्ना स्यापा बनी गेआ कि ओह् पुज्जी नेईं हे पाए घर साढ़े कि इ'यां इ'यां गै हून ते बड़ा मतलब सुख होई दा हून पुज्जी पांदियां घर हून रस्ता बी ठीक होई दा ते गड्डियां बी चली पांदियां निक्की गड्डियां बड्डी सारियां चलदियां ते हून इन्नी गै अ'ऊं आक्खनी आं कि एह् ते बड़ा ओह् मेरे आह्ला सीन ते बड़ा गै बक्खरा ऐ कि मेरे कश फोन बी निं होंदा हा ते घरै आह्ले टैंशन च आई जंदे हे कि कु'त्थें गोई कुड़ी रात होई जंदी ही अ'ऊं टयूशन बी उत्थें स्कूल गै पढ़दी ही कि इन्ना मुश्कल होई जंदा हा कि में नेईं नेईं पुज्जी पांदी ही उत्थें ते हून अ'ऊं लास्ट गल्ल एह् करनी आं के एह् कि गड्डियां हर घर पुज्जी पांदियां पैह्ला ते जमान्ना ओह् बक्खरा हा ते साढ़ा जमान्ना बक्खरा ते हून ते गड्डियां इ'यां इंपार्टैंट होई गेदियां सारें आस्तै जरूरी होई दियां गड्डियां गड्डी निं होऐ ते अ'ऊं पैहलें तुसेंगी में बिच्च इक गल्ल सनाई कि बंदा मरी गेआ गड्डी नेईं ही उंदे घर ते गड्डी पुज्जी नेईं ही पाई ओह् अस्पताल नेईं पुज्जी पाए ते म्हल्ले च बी कोई नेईं हा चलाने आह्ला ते इ'यां गै अ'ऊं आक्खनी आं